हमरा बहुत पसंदीदा जगह अछि जेना कश्मीर बहुत नीक लगैया हमरा कश्मीर हम अहि बेर घुमय लेल गेल छलहुॅं ओहिठामक माहौल ओहिठामक लोग ओहिठामक वातावरण हमरा बड पसींद परल

खराब माहौल छै से ओतय हमरा किछु नहि लागल और ओतय के एकदम साफ़ सुथरा जगह लागल ओहिठामक वातावरण एकदम स्वच्छ छलैया आओर बहुत जगह घुमय वला जगह सब बहुत नीक फॉल सब ओतय भेटै छलैया आओर एहिठामक बोली एतेक नीक एतेक सब प्रेम करै वला लोक सब छलैया सब ओतय कहै छलाह जे अहाँ सब आउ तखने हम सब एतऽ जी सकै छी किया तऽ ओकरा सबके ओना किछु एहन चीज छलै नहि हम सब जाबै हुनकर सामान नहि किनबनि तऽ ओ सब किछु नहि पाई हुनका सबके नहि ओतनि ओतय होटल सब जेना बड छलैया ओतय शिकारा वला सब सब बेरोजगार छलैया जखन जखन ओतय पर्यटक नहि जेतै तऽ ओ सब की खेताह केना पहिरताह से होइ छलनि हुनकर जेना ओ सब सॉल स्वेटर ई सब बड बिनै छथि लेकिन हम सब नहि जेबनि तऽ के हुनकर के कीनतै तऽ हुनकर रोजगार अहि सॅं जुरल छनि अहि सॅं ओ सब लाभान्वित होइत छथि हमरा सब सॅं पर्यटक सब सऽ तै दुआरे कश्मीर तऽ हमरा बड्डे पसीन्न परल एहन लगै छला कि ठीके धरती के स्वर्ग ओकरा लोग कहै छै जे कि हमरा बुझि परल ठीके धरती के स्वर्ग ओ छै आ ओहिठमक लोग सबके तऽ छोरै के मोन नहि होइ छल बीस बेर कहै छल अहाँसब फेर आउ अहाँ के स्वागत अहि ओतुका होटल सब एतेक सुन्दर सऽ बनल छै ओहिठामक फूल सब रंग बिरंग के देख के तऽ मोन होइत छला जे ओतै कतौ हम रहि जइतौं अहि वातावरण मे ओहिठाम उरियाति रहितौं और किछु लिखतौं किछु पढ़ितौं किछु सिखतौं से अपना हम अनुभव करै छलौं